ہاں ہیلو سر آپ چائے کے آنر بون رہے ہیں سر وہ جو آپ نے یہاں کالج میں ایک اپنا چائے کا دکان کھولا ہوا ہے جو آپ نے یہاں کالج میں چائے کا دکان کھولا ہوا ہے یہاں پہ جو آپ کے کاریگر ہیں وہ اچھے سے کام نہیں کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے سموسہ وغیرہ بناتے ہیں تو آلو کچا ہی رہتا ہے پکا نہیں ہوتا ہے اور پھر جو بریانی وغیرہ بناتے ہیں چاول کچا رہ جاتا ہے اور صفائی وغیرہ کچھ بالکل ہی نہیں ہے صفائی وغیرہ بالکل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صفائی وغیرہ نہیں کرتے ہیں یہاں پہ جو کاریہ کرتا ہیں تو سر آپ تھوڑا اس پر دھیان دیجیے اس کے بعد جو ہے کوئی بھی سامان لینے جانا ہوتا ہے تو آپ کے جو کاریگر ہوتے ہیں وہ اچھے سے بات نہیں کرتے ہیں کسٹمر کے ساتھ کیسے ملنا چاہیے کیسے بات کرنا چاہیے تو سر آپ اس پر دھیان دیجیے اس کے بعد پھر جو ہے جو آپ یہاں پر سمان والے ہیں آپ کے جو کاریگر ہیں وہ اچھے سے سامان چائے میں چائے پھیکی رہ جاتی ہے اس کے بعد میں چینی وغیرہ نہیں ڈالتے ہیں شکر وغیرہ اس میں نہیں ڈالتے ہیں برابر جی سر جو آپ نے شفا شریعت جو کالج ہے اس اس سے میں بات کر رہا ہوں اس میں جو آپ نے آپ اپنا چائے کا دکان کھولا ہوا ہے اسی سے میں بات کر رہا ہوں ہاں جی جی سر تو آپ تھوڑا اس پر دھیان دیجیے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اس کے بعد میں جو یہاں پہ جو کاریہ کرتا ہیں وہ ویسے پیسہ لے لیتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑا کام سے دھیان ہی نہیں کام پہ دھیان ہی نہیں دیتے ہیں تو سر ضروری ہے کہ آپ ہاں آپ کی غیرموجودگی میں کام اچھے سے نہیں کرتے ہیں تو وہی

ہاں تو سر جب آپ جب آپ نہیں ہاں ٹھیک ہے سر جو آپ جب آپ نہیں رہتے ہیں تو یہ لوگ بالکل ایک دم لاپرواہی کرتے ہیں اور صفائی افائی کا بالکل خیال نہیں جو جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں سب مکھیاں ادھر ادھر بھنبھناتی رہتی ہیں تو اس پر تھوڑا آپ دھیان دیجیے گا